मैं जिस राज्य में रहता हूँ वह अत्यंत ही सुंदर है पहले मैं हम देहात के रहने वाले हैं हमारा यहाँ से कम से कम सत्तर किलोमीटर शहर पड़ता है इलाहाबाद हमारे यहाँ से लेकिन पहले लोग गाँव देश के पता नहीं कितने लोग चले गए देहात छोड़ कर के शहर में बस गए लेकिन अब इस समय लोग शहर से भी ज़्यादा यहाँ सुविधा हो रही है जो चीज़ जो सामान इलाहाबाद जाने पर मिलता था वह अब इस समय हमारे गाँव घर में पहुँच रहा है सामान लोगों को इतनी परेशानी नहीं होती जैसे मान लीजिए हमारे पड़ोसी भदोही हुआ भदोही कालीन के लिए सबसे उत्तम माना गया है माना जाता है वहाँ कालीन का व्यापार होता है भदोही भी एक सुंदर बहुत ही सुंदर शहर है जैसे हमारे यहाँ में मिर्ज़ापुर पड़ोस में है मिर्ज़ापुर भी बहुत ही साफ सुथरा एकदम बढ़िया शहर है वहाँ के लोग बहुत ही मार्मिक ढंग से रहते हैं वहाँ पर सब साफ सुथरा है यहाँ सोनभद्र देखिए हमारे यहाँ से पड़ोस में ही सोनभद्र है सोनभद्र में पता नहीं कितनी यन टी पी सी कोल फिल्ड चल रही है अनपरा शक्तिनगर यह सब कोल फिल्ड है जहाँ की हजा हज़ारों चाहे दसों बीस लाख आदमी जा कर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं तो शहर और देहात में भी इस समय कोई अंतर नहीं रह गया है और हमारे यहाँ यह वाराणसी भी देखिए वाराणसी में कितना ही सुंदर यह इसको मोदी का शहर कहते हैं बनारस को अब ठीक है मोदी जी उनको गोद लिये थे इसलिए मोदी का शहर माना जाता है और ठीक बहुत ही सुंदर है वहाँ पर हम लोग आस्था से दर्शन करने के लिए जाते हैं काशी विश्वनाथ का जाते हैं गंगा जी में स्नान लगाते हैं और डूबकी लगाते हैं आ कर के काशी विश्वनाथ बाबा का दर्शन करते हैं यह त्रिशूल पर काशी बसी हुई है इसलिए सबसे से सुंदर मानी गई है ऐसे ही ऐसे तीर्थ स्थान देखिए गोरखपुर में है गोरखपुर में भी